इहा जेका प्रधान मंत्री पोषण योजिना आहे इया आहे त सुठी जेतिरी मुंहिंजी जानकारी आहे इहा सरकारि केंद्र सरकारि जे पासो खां हलाई वेंदी आहे इहा साल उणिवीह सौ पंजानवे सां हले थी और हिन में इहे पहिरीं क्लास सां वठी अठी क्लास ताईं जे ॿारनि खे या छहें साले खां वठी करे चौॾहें वर्ष ताईं जे ॿारनि खे ॾींहं जी ठहियल ठुकियल मानी ॾींदा आहिनि इहा योजिना देश जे क़रीबु सवा यारहां लख सां वधीक इस्कूलनि में हलंदी आहे और हिन में क़रीबु इहे जन सवा यारहां पौणी ॿारहां खनि किरोड़ छात्रनि खे कवर बि कंदा आहिनि ऐं हिन में हर ॿार खे क़रीबु क़रीबु इहे जन सौ सां ॾेढ सौ ग्राम कचो भोॼन जेको पचाए करे ॾींदा आहिनि जेके असां पाणि मानी चऊं और जें में सत सौ ग्राम खनि कैलोरी सुनिश्चित हूंदी आहे हिन तरीक़े सां हिननि जो जेको प्रोसिस आहे जेतिरो मांखे जानकारी आहे इअं हलंदो आहे